ہیلو ہاں جی مجھے نا اپنی فیملی کے ساتھ علی گڑھ قلعہ دیکھنے جانا ہے تو مجھے آپ کی ٹیکسی کی ضرورت ہے آپ مجھے میرے گھر کے سامنے سے پک کر لیجیے گا اور آپ کتنے پیسے لیں گے کتنا کرایہ لیں گے اس کا دیکھیے کم کر لیجیے اتنا تو نہیں میرے میرے فیملی میں چھ لوگ ہیں چھ اتنی آپ کی کار اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ میری گھر کی پوری مطلب میری پوری فیملی آ جائے ہم کوئی چھ چھ لوگ ہیں چھ کے چھ آ جائیں اس میں اور پلیز آپ تھوڑا کرایہ کم کر لیجیے یہ تو آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھ سو تو ٹھیک ہے چھ سو کر لیجیے بس چھ سو نہیں نہیں بس چھ سو دیکھیے میں پہلی بار تو نہیں جا رہی نا اس لیے چھ سو ٹھیک ہے آپ میری گھر کے سامنے سے مجھے پک کر لیجیے اوکے اوکے تھینک یو ٹھیک ہے ہاں جسٹ میرے گھر کے سامنے سے آپ مجھے پک کیجیے اوکے تھینک یو